میں اپنی صحت کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے سب سے پہلے صبح کو جب اٹھتا ہوں تو فریش ہوتا ہوں فریش ہونے کے بعد میں لگ بھگ دو سے ڈھائی کلو میٹر دوڑ لگاتا ہوں دوڑ لگانے کے بعد میں گھر آ جاتا ہوں گھر آنے کے بعد پھر میں نہا دھو کر تیار ہو کر اپنے کھیت کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں اور کھیت میں کام کرتا ہوں جیسا کہ پھاوڑا چلانا کھیت میں پانی دینا کھیت کی بہائی کرنا جتائی کرنا اور یہ سب کام کرنے کے بعد میں گھر آتا ہوں پھر ناشتہ کرتا ہوں ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑا آرام کر کے اپنی کتابیں پڑھتا ہوں مطالعہ کرتا ہوں مطالعہ کرنے کے بعد پھر ہم جو ہے نو ساڑھے نو بجے کے قریب اپنی ڈیوٹی پہ نکل جاتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی کو ہم بہت چست و چالاک اور اس پہ بیٹھ کر کے بہت اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں تاکہ کسی طرح کی مالک کوئی شکایت نہ کر سکے اور بہت اچھی طریقے سے کام کو انجام دے کر کے شام کو پانچ ساڑھے پانچ بجے ہم واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں گھر آنے کے بعد سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں اپنے کھیت پہ آ کر دیکھتے ہیں اپنے کھیت کو کیا کھیت میں کمی چل رہی ہے کیا نہیں چل رہی ہے کھیت کا کیڑا کھیت کی بیماری جو بھی ہوتی ہے ہم اس کی دیکھ بھال کرکے اس میں دوائی کا استعمال کرتے ہیں پریس وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں سب طریقے یہ کر کر کے ہم جو ہے اپنے گھر واپس جا کر کے کھانا کھاتے ہیں شام کو پھر آرام کرنے لگ جاتے ہیں